छह हज़ार नौ सौ पंज लख ॿाएतालीह हज़ार ॿावीह लख पंज हज़ार पंज सौ पंज हज़ार ॿावंजाह सौ नवे लख वीह हज़ार